کہنا تو یہی ہے کہ بھائی جب سے یہ کورونا آیا ہے سبھی کے بجنس چوپٹ ہو چکے ہیں تو اب کاروباریوں کے بزنس ہیں نہیں تو نوکریوں سے نکال رہے ہیں لوگوں کو تو بے روزگاری بڑھ رہی ہے لہذا نوجوان بے روزگار گھوم رہے ہیں اور ادھر ادھر آوارہ گردی کر رہے ہیں ملک کی اکانمی کافی حد تک گر چکی ہے ملازمت کے زمرے تلاش کرنے کی ضرورت ہے ایجوکیشن آئی ٹی اور میڈیکل میں جانا چاہیے لوگوں کو اور وہاں دیکھنا چاہیے پڑھنا چاہیے لکھنا چاہیے اپنا سیونگس کرنی چاہیے وغیرہ وغیرہ ان کو تلاش کرنی چاہیے آئی ٹی سیکٹر دیکھیں ایم این سیز انڈیا میں آنی چاہیے سرکار کو حکومت کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ باہر کی گلوبلائزیشن پروٹائزیشن کو بڑھاوا دینا چاہیے جس سے کہ باہر کی کمپنیوں کو یہاں کمپنیاں سیٹ ہوں اور اس سے یہیں کے لوگوں کو روزگار ملے آج دیکھا یہ جا رہا ہے کہ بڑے پڑھے لکھے کامیاب لوگ جو ہیں وہ انڈیا میں جاب کریئر نہ ہونے کی وجہ سے باہر اپلائی کرتے ہیں اور وہاں ان کا سلیکشن ہو جاتا ہے اور پھر اپنے ہنر علم اور ذہن کو اسی ملک کو آگے کرنے میں لگاتے ہیں اس طرح ہمارے یہاں کا ہنر باہر جا رہا ہے اور لوگ باہر کے دوسرے دیش کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو کہنا یہی ہے کہ ایک مثال بھی دینا چاہوں گا کلپنا چاولہ جو ہے ہمارے فخر کی بات ہے کہ وہ چاند پر پہلی عورت تھی انڈیا کی لیکن اس میں یہ آپ کو میں بتانا چاہوں گا آپ کے ذہن نشین کر لو کر دوں یہ بات کہ کلپنا چاولہ انڈیا سے نہیں گئی تھی کلپنا چاولہ ناسا کے تھرو امریکن آرگنائزیشن ہے ناسا اس کے ذریعے سے گئی تھی اور سارا پیسہ امریکہ نے لگایا لہذا اگر ہمارے ملک میں ایک بجٹ تیار کیا جائے ریسرچ کا تو ہمارے یہاں بھی جا سکتے ہیں تو یہ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم کو نوجوانوں کو ریسرچ اور آئی ٹی میں میڈیکل میں آگے بڑھنا چاہیے اپنے ملک کو آگے بڑھانا چاہیے نہ کہ پیسے کے لالچ میں باہر جانا چاہیے